आंनि मोजां मोननाय बोथोर होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोरानो बोथोराथ' ओरैनो गासैबो मोजाङानो किन्तु आंनि मथैब्ला आं मोजां मोननाय बोथोरानो गोजां बोथोर गोलोम बोथोरखौ आं मानि थाखाय मोजां मोना होनोबा गरमनि थाखाय मोजां मोना गरमखौ माने सहायनो हाया आरो अखा हायोब्लाबो माने अखा हानाय समाव गोबां असुबिदायाव गोग्लैयो जों जेरै गामिआव थाग्रा हिसाबै जों दाव अमा मोसौ बोरमा फिसियो बिसोरनो आदार होनाय आदर खालामनाय बायदिसिनायाव जों गोबां असुबिदायाव गोग्लैयो फारसेथिं अखा हायोब्ला गथ'फोरनि फरायसालिआव थांनाय फैनाय जोंनि मावनाय दांनाय गोबां असुबिदायाव माने गोग्लैनायनि थाखाय आङो गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोरखौ आं मोजां मोना आरो आं मोजां मोनो होनोब्ला गोजां बोथोर गोजां बोथोरखौ मानो मोजां मोनो होनोब्ला आं जेन'बा गोजां बोथोराव माने गरमनि थाखाय टेनसन जानाङा अखा बांखानि थाखाय टेनसन जानाङा माने जेबो माने असुबिदायाव गोग्लैया गोजांनायखौ जोङो गाननानै जोमनानै माने रैखाथि खालामनो हायो आरो जेन'बा गोजां बोथोराव जों गासैबो थाजा मैगंफोरखौनो मोनजा जोबो गासैबो गोथां थाजा मैद्रु मैला मैगं मैला होनोब्ला जों गोजा गोजां बोथोरावनो मोनजोबो जेरै लाइ लाफा मुला कबि फुलकबि गासिबो गाजर बेफोरखौ जों न'नि बारिआवनो गावनि निजेयैनो आबाद मावनानै फ्रेस फ्रेस मैगंखौ गावनो गाव जों जानो हायो बेनि थाखाय आं मोनसे मोजां मोनो ओमफ्राय बे गोजां बोथोरावनो जों बोसोरनि मावनाय गोदान माइरं गोरलै बिदिखौबो मोनो आरो गोजां बोथोराव जोङो एसे एनै जि जोम दानानैबो जों गथ'फोरनि फरायनाय न'खर संसाराव नांगौथि जानायफोरखौ बे जिखौ फाननानै जोङो माने इनकाम खालामनो हायो एसे गोजां बोथोराव जोङो जिफोरखौ बांसिन दायो जेन'बा गोलोम बोथोराव गोलोमनायनि थाखाय अखा बांखानि थाखाय जोङो जिफोरखौ माने गोजां गोलोम बोथोराव दानाय जाया बेखौ जों गोजां बोथोराव दायो ओजा जों बेखौ दानानैहाय फाननो हायो आरो बेबादिनो गोबां खामानिफोर दं गोजां बोथोराव मावजानाय बेफोरनि थाखायनो आङो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो होम्बा आराम गानफब जोमफबैब्लाबो जों गोजांनायनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो बिनि थाखायनो माने आं गोजां बोथोरखौनो मोजां मोनो